السلام علیکم اماں جی ہاں ہاں تو پانی جو پانی جو ہے پانی جو ہے اس پہ دھیان دیا کیجیے کہ پانی بچہ لوگ جو ہے پانی بہت قیمتی چیز ہے اور اس میں بے فالتو کا بچہ لوگ جو ہے بھی پانی بہایا نہیں کرے پھر بھی ہے کہ اس پہ دھیان دینا ہے بچہ لوگ جو ہے کبھی کبھی جو ہے تو مطلب ہنسی کھیل مزاق میں بھی جو ہے نلکا ولکا کھول دیتا ہوگا یا پانی ادھر ادھر بہہ جا ہاں اچھا تو پانی جو ہے نا وہ آتا نہیں آتا ہے تو یہ تو اس کی غلطی ہے

نیا پھر بھی اب جو ہے پانی کا استعمال پانی اگر دوسرے طریقے سے بھی آتا ہے تو پانی کا استعمال بچہ لوگ جو ہے حساب سے کرے پانی کو بہائے نہیں بے بے فضول پانی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ہاں نہیں پھر تو ہے تو ہاں نگرانی جو ہمیشہ جو ہے نگرانی کرتے رہنا ہے ہاں ٹھیک ہے پانی پانی اصل ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ اگر برباد ہوگا تو پھر آگے چل کے نقصان ہم ہی لوگوں کو ہوگا پانی کا جو ہے حساب دینا ہے پانی بڑا ہے کہ اور سب اچھا تو اس کے لیے اوپر شکایت کیا جائے گا کہ پانی گندا کاہے آتا ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں کوشش کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہے چلو ٹھیک وعلیکم السلام